हैलो जायका होटलके कर्मचारी बात कऽ रहल छी हम रमेश कुमार ठाकुर अहाँकेँ एगो ऑर्डर दै लए चाहैत छी जे पनीर टिक्की अछि आ ई हमरा जल्दसँ जल्द भेजबाक कोशिश करू आओर ई गर्म रहबाक चाही भोजनमे कोनो ठण्डावत नहि रहबाक चाही से हम अहाँके होटलके बहुते नाम सुनने छी बहुते दूरतक फेमस अछि ई होटल आओर हम अहाँकेँ ऑर्डर दै लए चाहैत छी आर्डरकेँ अहाँ नोट कऽ लिअ आओर आर्डर देलाक बाद ई खाना जे छै से कनि जल्दी पठा देबै आओर गर्म रहबाक चाही गर्म रहबाक चाही रेस्टुरेंटमे कहल जाइत छै जेना खाना गर्म कनिए बढ़िआँ लागैत छै खाइमे ज्यादा खाना खाएल जाइत छै इएह द्वारे हम अहाँके कंटेनर या बैगमे जाहिमे अहाँके सुविधा हुए ओहि हिसाबे अहाँ भेजब आओर अहाँके खाना बड नीक रहैए आओर ताहि द्वारे अहाँके नाम सुनने छलहुँ अहाँके होटलके बहुते दूर दूर तक नाम अछि अहाँके होटलके से अहाँ खाना जल्दसँ जल्द पहुँचा दी हमरा